हा साई स्टेशनर जय झूलेलाल दादा हा हा साई स्टेशनर लाजपत नगर सिंधी मार्किट हा हा ज़रूर ॿुधायो हा ॿुधायो लिखाए वठो अच्छा हा हा हा ठीकु आहे मां लिखां थो पैन खपनि तव्हां खे तव्हां खे कहिड़ा कहिड़ा पैन खपनि बॉल पैन फाउनटेन कहिड़ा पैन खपनि अच्छा फाउनटेन पैन ठीकु आहे कोई पाटिकुलर कोई कोई तव्हां खे विशेष ब्रांड खपे छा ब्रांड न कहिड़े कहिड़े कम कहिड़े कंपनी जा खपनि इहो ॿुधाईंदा वञो न हा कंपनी काई रिनोड रिनो हलंदो आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे बाक़ी ॿुधायो बि काई शइ अच्छा टेप पेपर टेप खपे की ना तव्हां खे प्लास्टिक टेप हा ठीकु आहे डबल साइड थींदी आहे ठीकु आहे

ओके दादा ठीकु आहे ॿई आहे न तव्हां सुठी क्वालिटी हा नंढी कैंचियूं आहिनि जेके पेपर कटिंग लाइ थींदी उन पंचिंग मशीन खपे हा ठीकु हा असां वटि आहे उहा ठीकु आहे शापनर पैन हा पैंसिल ॿियो शापनर पैंसिल बि शैप शापनर घुरो था त पैंसिल बि खपे खपंदी ना तव्हां खे हा नोटबुक हा ठीकु आहे नटराज आहिनि असां वटि ऐं नोटबुक तव्हां ॿुधायो नोटबुक टीह पेज खां वठी करे ॾेढु सौ पेज ताईं इस्कूलनि मां हलंदियूं आहिनि छोत तव्हां स्कूल मां ॻाल्हायो ता ऐं स्कूलनि जेको साइज़ हलंदो आहे उहो एट इंचिस खां वठी करे नाइन इंचिस ऐं ट टैन इंचिस ताईं हलंदो आहे टीहं पेज खां वठी ॾेढु सौ पेज ताईं थींदियूं आहिनि ऐं हा हा इहो बि आहिनि हिकु साइज़ रुल्ड हूंदी आहे हिकु साइड प्लेन हूंदो आहे उहो बि आहे असां वटि ॿिनि साइड रुल्ड बि आहे हा त हिंदी नोटबुक जेका थींदी आहे उहो फाइव लाइन वारी हा ठीकु ठीकु आहे हा ठीकु आहे हा दादा हा बिल्कुलु बिल्कुलु ॾाढी सुठे क्वालिटी जा आहिनि असां वटि हा ज़रूरु ॾेढु सौ हा ठीकु आहे ॾेढु सौ पैन थी विया इहे पाण पंद्रहं पैकेट थी वेंदा हिक पैन में हिक पै पैकेट में ॾह थींदा आहिनि पंद्रहं पैकेट थी विया हा ब्लू ठीकु आहे अच्छा ठीकु आहे ॿई त ॾेढु सौ पैन तव्हां खे खपंदा हुया ना हिकु पैकेट में त ॾह पैन थींदा त पंद्रहं पैकेट अच्छा अच्छा ईअं ठीकु आहे हा त उहो ॾह पैकेट उहे थी विया ठीकु आहे ऐं उहे बि खपनि त पंज पैकेट उहे बि पंज पैकेट उहे थी विया ठीकु आहे लिखी छॾो ठीकु ठीकु आहे इहे इहे असां वटि फोर इंचिस वारी बि आहे सिक्स इंचिस वारी बि आहे घणे खपनि तव्हां खे ठीकु आहे असां लिखी वरितो अलॻि अलॻि कलर वाइज़ ॾी ॾेई छॾदांसीं तव्हां खे मिक्स करे टेप टेप लिखायो ना खपनि ई तव्हां हा अबाउट हा मु मुने मुने मुने इंच जी थींदी आहे टीह पीस ठीकु आहे ठीकु आहे ॿ पैकेट ॾह ईंदा हुन में बि ठीकु आहे पंज पैकेट ठीकु आहे ठीकु आहे ऐं पंचिग मशीन घणी खपनि तव्हां खे अठ पंचिंग मशीन खपे ठीकु आहे हा ऐं हिक में टीह पीस थींदा आहिनि थटी पीस टीह टीह तॾहिं सुठी थी आहे न उहे ठीकु आहे हा सौ नोटबुक कहिड़ी वारी इंग्लिश हिंदी हा हा ठीकु आहे हा हा हा हां हा ठीकु आहे सौ उहे थी वई लिखी थी वठां उहे उहे रिम थीदो पंज सौ पेजिस जो पंज सौ पेजिस जो रिम थींदो आहे पूरो पैकेट थींदो पंज सौ पंज सौ पेज जो ठीकु आहे ठीकु आहे टीह रिम्स था करे अचूं हा हा हा ख़बर आहे असां पहिरीं बि हिन में सप्लाई कयो आहे तव्हां खां पहिरीं जेका हा सम्झी वियमि मां सम्झी वियमि हा तॾहिं छो त असां रैगुलर रैगुलर सप्लाई कयो असांजो ॾाढो सुठो रस्तो आहे हिननि सां हा बिल तव्हां खे ॾिनो हा जीअ हा बिल तव्हां जो असांजो तव्हां वटि असांजो अकाउंट पैंडिग आहे त असां तव्हां खे बिल ठाहे मोकिले छॾींदासीं ऐं तव्हां हुन जी पेमैंट करे छॾिजो त असां तव्हां खे सुभाणे मंझनि खां पोइ वी ऐं चईं जे विच में इहो डिलेवर करे छॾींदासीं मुंहिंजो माण्हू ईंदो पंहिंजो व्हीकल खणी करे हुन में सॼो सामान अची वेंदो तव्हां हूंदो ओॾीमहिल स्कूल में ठीकु आहे हा त ओॾीमहिल सामान चैक करे वटि जो हुन खां ठीकु आहे ठीकु आहे गौरव हा लिखी ॾियो ज़रूरु ज़रूरु स्कूल जे नाले सां ठीकु आहे ठीकु आहे जा जा जय झूलेलाल थैन्क हरिओम